हेलो नमस्कार नमस्कार नमस्कार यौ हमरा आब दुरगा पूजा आबि गेलै फूल हमरा चाही किछु ढङ्गके कोन कोन फूल रखने छी अहाँ फूलके गाछसब आओर जे ढङ्गर होइ दुरगा पूजामे चढ़ै मइआकेँ चढ़ाबी जे फूल अपन फूल तऽ पानिवला छिए तोड़ैलए के जएतै यौ सबदिन हँ हँ हँ गुलाब छै गुलाब छै गेन्दा छै गुलाब छै गेन्दा छै अड़हुल छै तीरा छै ओहिमे कोना कि रेट रखने छिए

आओर तीराके हँ हँ आओर ललके सब यऽ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मने कि मने गेन्दाके सब रङ्गवला गेन्दा अइ ने आओर तीरामे सब रङ्गवला फूलके मने कि जे लाल उज्जर अच्छा अच्छा अच्छा हँ हँ हँ हँ हँ आओर गुलाबमे कै तरहके रखनै छी गुलाब फूलमे कै तरह कतेक कैटेगरीके हँ कारी गुलाब अच्छा हे ओ हम कोना कि रेट छी यौ कतेक तकमे भए जएतै कि ओकर हँ हँ हँ आओर गमलामे अहाँ गमलामे गम अच्छा गमला लगैके

अच्छा अच्छा ओ ठीक छै ठीक छै तऽ हम अबै छी अपनेँ लग बुझल ओ हँ हँ ओ ओ आओर कोइ नया वेराइटीके फूल तूल रहै तऽ कहब सूचना दै देब ताहि हिसाबसे विदा हैब हम बुझल हँ सएह कोन नया मने कि जे मिथिलाञ्चलके मे अपन हमर अहाँके माटिपर जे ग्रोथिन्ग करी ओहन फूल हमरा चाही देखैमे नीक लगै बुझल से फूल देब